हाँ हेलो हाँ कहलीहँ कि अहाँ दूध जे दै छियै केतना पातर दै छियै बड़ा ओइमे पानि फेट उट के दैत रहली घास खाइ छै तऽ ओइसने दूध होइ हाँ आओर इएह देखियौ तऽ केतने ओइमे पानि फेटले छियै से

अच्छा नहि लगैत रहैए दूध अपने दूधके ने पैसा दै छियै कोनो आदमी हय तऽ दूधके ने पैसा दै छै कि पानिके पैसा थोड़े दै छियै जे अहाँके पैसा दैमे आओर पानि फेटके देम ई तऽ बात सहिए हय कि जे पानि फेटके बेचलक ओकर पानियेमे चलि गेलक हूँ अभी सभ जगहसँ सिर्फ पानिये फेट हाँ तऽ अच्छा दूध देबै हमरा अच्छा नहि लगैत रहैए पानि फेटके दैत रहै छी तऽ आब एतना महग हूँ तब अब हम तऽ जाइत ने रहै छी लाबे हमर लड़िका सभ जाइत रहैए लाबे धियापुता आओर कैसन दूध दैत रहै छी हमरा तऽ पतो नहि चलैत रहैए देखै छी हियाँ तऽ अच्छा नहि लगैत रहैए बुझाइत रहैए कि खाली पानिये धैल हय हूँ गलती करै छी तऽ हाँ तऽ अच्छा दूध दियौ आब से तऽ अहींके ने ईमान जानत हमनी सभ तऽ पैसा दै छी जनै छी कि हाँ पैसासँ कोइ चीज किनै छी तऽ अच्छा कीनके खाइम फ्रीमे थोड़े दै छी जे फ्री जइसन सामान देहम आधा पानि आधा दूध

सभके उहे हाल हय जे खा पी लियऽ जे पेहेन ओढ़ि लियऽ जे घुम फिर लियऽ सेहे जिन्दगी हय ने कोइ लेके आबै हय ने लेके जाइत हय हाँ तऽ बेइमानी नहि करियौ ईमानदारीसँ करियौ सभ देखत बेइमानी ककरो का करतै आइ काल्हि तऽ मिलैत नहि रहै छै जल्दी लेकिन सभ लालचमे दू रुपैआ बेसीके लालचमे लोग पानि फेट फेटके दूध देलक हूँ हूँ ओ एक हाथसँ पानि पाटके लेतै एक हाथे जेतै ठीक हय रखै छी